जय झूलेलाल असांजे हिते लोग वधीक करे संत निरंकारी जो सत्संगु ॿुधण वेंदा आहिनि ऐं जय जय राम जा बि सत्संगु हूंदा आहिनि त जो जेको बि वञे नथो सघे त टीवीअ में हलाए थो सघे टीवीअ में बि जामु सत्संग हली रहंदा आहिनि जय झूलेलाल